हेल' औ औ ओमफ्राइ नोंथांमोनानो ग्रुप एनि खामोन दा

जों बेराय हैनांगौ फैगौ नभेम्बरनि बा अक्ट' खालि थांगोन आरो जों फैफिननाया द' अक्ट' स्नि अक्ट'खालि फैफिनगोन बेयावहाय जोङो फारियै ग्रुप ग्रुप मोनब्रै रानदों ए बि सि डि आरो नोंथांमोननि ग्रुपमा ए ग्रुपआव गोग्लैदों आरो बे ग्रुप एखौ आं गाइड लागोन जोंनि ग्रुप ए आव दङ जाहैबाय नोंखौ लाफानानै जों गासै जिबा जन जों ग्रुप बाय ग्रुप आलदा आलदा गारि लाखादों बेबाइदिनो जोंबो जोंनि ग्रुप ए नि थाखय गंसे बास लाखादों बे बासाव जोंनि आग्लाय बिग्लाइ जिरायग्रा दंखायो आरो जिबाजन सा मानसि जेरायनानैबो जों आग्लाय नाय सिटबो दंबावो दंबाव खायो बाइदि बाइदि बुस्थु दोननो थाखाय ओरैनो इन्ट्रि फिसाव हाय मानासावहाय इन्ट्रि फिसाव हाबनायाव हाय इन्ट्रि फिस बाजौ रां बेनिफ्राइ ओमफ्राय जों बास लांगोन नालाय भारा बे बासनि थाखाय बास सासेआव हाय बाजौ रां लादो आरो जों हरनै थागोन नालाय बे हरनैनि थाखाय नोंथांमोननि माखासे नोंथांमोनहाबो बे मानासाव थांला मेथाइफोर जानो लुबैगोन बेफोरनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेसिबां लानो हायो लादो बेखौथ' आं नोंसिनिफ्राइ फैसा लानाय हिसाबै जानाय फोरखौ नोंसोरो जिंगासिनो नाङा आरो मानास नेसनेल पार्क खौथ' बयबो मिन्थि खागौ भारतनि मोनसे गेदेर हायुङारि हाग्रामा होननानै बेवहाय जों नुनो मोनगोन गान्दा मैदेर बाइदि बाइदि रोखोमनि मोख्रा दाउराय मै मैसो हाग्रानि मोसौ बेफोर मोसा बेफोरखौ जों नुनो मोनगोन बेयाव जेबो गिनांगौ गैया जों थानाय जायगाया मानास नेसनेल पार्क निफ्राय से किल'मिटारसो गोजानाव जागोन बेनिफ्राइ जोङो मानासनि बेरायनायाव लांग्रा मोनसे गारि दंखायो बेयो जोंखौ लांफैगोन बेयाव जों गाखोनानै थांगोन आरो जों बेरायखांब्ला फैनानै जों थाग्राआव थाफै फिनगोन आरो औ औ औ मोजां दैदेनगोन आं औ नोंथांमोनहाबो आंनि आंनि रुलसफोरखौ हाय मानिनानै थाब्लानो जाबाय आरो